ओकर टेक्नोलॉजी देबऽकेंँ तऽ बात छोड़ि देल जाउ ओ सुपर कम्प्युटर दै लए नहि तैयार होइत रहै एहिठामा एखन वर्तमानमे हमर भारतकेँ नैना भुटका पढ़ि लिखके ओ सुपर कम्प्युटरके स्वतः निर्माण कऽ रहला आ सम्पुर्ण भारतमे इलेक्ट्रॉनिक मीडिआ इलेक्ट्रॉनिक जे समावेश जे एखन वर्तमानमे एहि ओ दुनिआके कोनो भी देशसँ हम उन्नैस नहि छी आ सब एहिसे जन जन जे छथि से लाभान्वित छथि केओ ई नहि कहि सकै छथि जे हम लाभान्वित नहि छी